ہم نے اپنے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ لکھنے کو اپنا شوق رکھا ہے پڑھنے کو اپنا شوق رکھا ہے رات کو کھانے کے بعد ہم نے اپنا لکھنے پڑھنے کا وقت متعین کیا ہے کچھ دیر کے لیے اور پھر وہیں سو جانا ہم کو ہماری عادت ہے اور وہی ہماری جو سونے کی جگہ ہے وہی ہمارا لکھنے پڑھنے کی جگہ ہے اور وہی پھر کنارے سر کے بغل میں کتاب یا کاپی قلم جو بھی رکھ کے سو جانے کی عادت ہے